जो मेरा भाई का बेटा है ना वो विज्ञान में तकनीकी करना चाहता है अपना कैरियर बनाना चाहता है तो मैं कहती कि भारत के ऐसे बहुत से अच्छे विद्यालय हैं जहाँ उसका भविष्य भी अच्छा बनेगा और कैरियर भी और उन्नति करेगा जैसे कि आई आई टी पुणे है महाविद्यालय है उनमें प्रेक्टिकल और अच्छी उन्नति से पढ़ाया उच्च कोटि की शिक्षा मिलती है उससे उसका ज्ञान बढेगा और आगे चलकर उन्नति भी काफ़ी करेगा मेरा कहना यही है बस